हैलो हा नमस्ते मैडम

हा वंदना तुंहिणजे ॿार जी मैडम थी ॻाल्हायां वंदना हा असांखे हेॾे शादीअ ते वञिणो आहे राजकोट त मुंहिंजे ॿार खे छुटी खपे अठ ॾींहं हा पर हा न मैडम मूंखे मजबूरी आहे न साहुरनि में न वेंदमि शादीअ ते त वरी पोइ मूंसां रिश्तो कटि करे छॾींदा न मैडम ॾियो त छुटी बाक़ी छाहे कि अचां पोइ हुतां कोशिशि कंदमि जल्दी अचण जी ऐं पोइ तव्हां हुनखे एक्सट्रा क्लासिस ॾिजो ऐं मूंखे इअं त ॾह ॾींहनि जी भई खपे न भई छो शादी आहे परे वञिणो आहे राजकोट हा त दादी पोइ अचऊं न हुतां त पोइ तव्हां एक्सट्रा क्लास वठी करे ॿ कलाक पोइ भले मूंखां तव्हां एक्सट्रा फी वठिजो न ऐं तव्हां सेखारिजोसि न ॿार खे हाणे पर ज़रूरी आहे वञणु त छा कयूं असां हा कोशिशि कंदमि मां अची वेंदसि ऐं पोइ तव्हां वटि पहिरियां ई माना ॿार खे पोई मोकिलिंदीमांसि ॿ कलाक तव्हां एक्सट्रा पढ़ाइजोसि क्लास पूरो थियण खां पोइ हा त पो घरु बि एक्सट्रा कराईंदीमांसि न हा अची करे पोइ पढ़ाईंदासीं न धीरे धीरे हुनखे अञा थोरो तव्हां थोरो मां कराए वठंदासीं न न कोई आहे न ध्यानु रखणु वारो कान्हे न रोटी आहे या त खपे थो कपिड़ो लटो ॿार खे वरी टाइम टू टाइम मोकिलिणो थो पए खाने त

ना मैडम नथो थिए न थी सघंदो इएं हू हलणो ई पवंदसि हुनखे हुते तव्हां साहुरनि जी शादी आहे न न त त मां भई न चवां भई हू ॿिए कंहिंजी हुजे त भई मां वञा ई न पर हे साहुरा वरी रिश्तो कटि करे छॾींदा न हा ठीकु आहे पोइ हुनजे हिसाब सां हलंदासीं